हलो माधव होटल से पालचंद भईया बात कर रहे हैं हाँ भईया भईया मैं ये बोल रहा था कल मेरे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम है जिस में मुझे खाने का प्रबंध करना है मैं यह पूछ रहा था कि आपके यहाँ क्या क्या उपलब्ध है और किस दम पे हैं आप मुझे उचित दाम पर और सही समय में क्या वो भोजन पहुँचा सकते हैं